आजकल के परिवेश में एक प्यारा सा इंडियन आइडल जो हमारे देश के म्यूज़िक के म्यूज़िक के महारथी और म्यूज़िक के रियालिटी शो हमलोग देखते हैं और उससे बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है और हमारा पसंदीदा कलाकार जो है सलमान अली बहुत ही बेहतरीन कलाकार के रूप में उभरे हैं और हमें बहुत कुछ म्यूज़िक की जो रियालिटी जो रियल चीज़ है हमें वहाँ से सीखने को मिलता है और इंडियन आइडल एक ऐसा स्टेज है ऐसा एक मंच है जिसमें आप अपने कला को बेहतरीन ढंग से दर्शा सकते हैं और इस कार्यक्रम में आपको गायन करने का और अपनी कला दिखाने का बेहतर मौका और योगदान मिलता है जिससे आप बेहतर ढंग से अपने आपको पेश कर सकते है जी हाँ इंडियन आइडल हमारे इंडिया में एक बेहतरीन मंच लेके आई है जिससे हमारे आम बच्चे जो आम संगीत सीखने वाले और आम लोग अपने संगीत को बेहतरीन ढंग से पेश कर सकते हैं जी हाँ संगीत जो है हमारे जीवन का बेहतरीन धरोहर के रूप में

पाया जाता है संगीत हमारे आसपास के वातावरण और आसपास के बेहतरीन माहौल को बनाती है और हमारे पसंदीदा कलाकार जो कार्यक्रम में बेहतरीन ढंग से अपने कला को प्रदर्शित करते हैं तो हमें उससे मोटिवेट मोटिवेशन मिलता है उस मोटिवेशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम उसके संगीत के प्रति और अपने भाव के प्रति लगाव को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं और संगीत संगीत हमारे आसपास के जीवन को दर्शाती है और हमें अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं और हमारे पसंदीदा कलाकार जो हैं हमें काफी कुछ सिखाते हैं काफी कुछ बताते हैं और हमें आगे बढ़ने का बेहतरीन और बेहतरीन अवसर देते हैं जिससे हमें कुछ करने का कुछ दिखाने का मौका मिलता है और इसी प्रकार का एक शो है इंडियन आइडल जिसमें हमें बहुत कुछ संगीत का बारे में सिखाते हैं और बताते हैं और हमारे जीवन को दर्शाते हैं